जे गल्ल कीती जा ते बिजनेस जेह्ड़े कारोबार न साढ़े ग्रां बिच केह्ड़े केह्ड़े घेरे दे न लोकें केह् केह् कम्म काज लोक करदे न ते बड़े सारे कारोबार न जेह्ड़े साढ़े बिच कीते जंदे न जि'यां मेरा ग्रां ऐ ग्रां मोड़ इत्थै जेह्ड़ा लोकें दा सभनें कोला बद्ध जेह्ड़ा कारोबार कीता जंदा ओह् ऐ खेती बाड़ी दा ऐगरीकल्चर दा ते ऐगरीकल्चर दी गल्ल कीती जा खेती बाड़ी दी गल्ल कीती जा इत्थै बड़े सारे जेह्ड़ियां सब्जियां साग सब्जियां जेह्ड़ियां लाई जंदियां न फ्रूट बी जेह्दे हैन इक दो लेआई लैंदे न ते जेह्दा जेह्ड़ी ओह् बाह्र बेचियै अपना कारोबार लोक चलांदे न ते खेती बाड़ी करने आस्तै जेह्ड़ा सभनें कोला बद्ध जेह्दी जेह्दी लोड़ होंदी ऐ ओ ऐ पानी दी जरूरत जेह्ड़ी पौंदी ऐ बड़ी जैदा ते पानी दी गल्ल कीती जा साढ़े ग्रां बिच आखदे न मतलब थोह्ड़ थो निं आखदे थोह्ड़ ते निं ऐ लेकिन

ते कुतै बेल्लै केह् होंदा गर्मियें च पानी दी किल्लत बी होई जंदी ही पानी घटी बी जंदा हा की के पानी दी जरूरत बड़ी होंदी ही लोकें लेकन प'ञें दस्सें साल दस बारां साल होई गे के होए दा कि साढ़े ग्रां बिच रेलवे दे बड़े सारे प्रोजैक्ट लग्गे दे न ते जेह्दी वजह् कन्नै टनल टुनल बी निकले दे न उं'दे बिच्चा बी पानी दा साधन निकले दे न ते ओह्दे बाद जेह्ड़ी साढ़ी गोरमैंट ऐ उ'न्न बी लोकें दा साथ दित्ता ऐ ते पक्कियां कूह्लां लोकें दे घरें घरें पजाई दियां लोकें दी बाड़ी धोड़ी पजाई दियां दूरो दूर धोड़ी जेह्दी वजह् कन्नै पानी कि दूर धोड़ी लेई जाया सकदा ते एह् जेह्ड़ा अपनी खेती बाड़ी गी जारी कीता जंदा ते गल्ल कीती जा खेती बाड़ी दी ते ओह्दे च बड़ी सारी फसलां जेह्ड़ी लाई जंदियां न जि'यां के गोहा होई गेआ सब्जियें बिच गोभी कड़म होई गेआ मूली होई ते टमाटर होई गे खीरा होई गेआ भिंडी होई कद्दू होई गे ते एह् जेह्ड़ियां सब्जियां न जेह्ड़ियां साढ़े साढ़े ग्रां बिच लाइयां जंदियां न ते लोक इस्सी बेचियै अपना कारोबार चलांदे न ते और बड़े सारे जि'यां आखो फ्रूट दी गल्ल कीती जा मरूद श्रूदें दे बाग अम्बें दे बाग जेह्ड़े बड़े सारे हैन साढ़े ग्रां बिच दो त्रै बाग न अम्ब दे और स्ट्राबैरी दी बी खेती कीती ही दों चार साल पैह्लें दी गल्ल ऐ इक इत्थै साढ़े मतलब म्हल्ले दार न बंदे उ'नें स्ट्राबैरी बी लाई ही ते ओह्दी खेती बी कीती ही ते ओह्दा बी चंगा कारोबार चलेआ उं'दा उस साल फ्ही भामें उ'नें नेईं कीती अगले साल कोई मतलब नेईं होई किश चंगा लग्गेआ होना ते और बड़े सारे कारोबार न जि'यां में गल्ल कीती रेलवे दी साढ़ै ग्रां बिच बड़े सारे प्रोजैक्ट लग्गे दे न रेलवे दे ते ओह्दी वजह् नै लोकें ई जेह्ड़ा बड़ा सारा कारोबार थ्होए दा केईं लोकें मतलब केईं इ'यां स कल्ले कल्ले गै कम्पनी कन्नै जुड़े दे न कोई इंजीनियर जेह्ड़ा कोई पढ़ा लिखे दा थोह्ड़ा बहुत ओह् इंजीनियर बनियै लग्गे दा कोई इ'यां लेबरे दा कम्म करदा कोई मिस्त्री दा कम्म करदा कोई डरैवरी करदा विच मतलब जेह्ड़ा जेह्ड़ा बंदे कोल जेह्ड़ा जेह्ड़ा जेह्ड़ा कम्म जानदा ओह् ते ओ उस्सै कम्मै कन्नै जुड़ियै रेलवे कन्नै जुड़ियै अपना कारोबार चलै दा ते किश लोक जेह्ड़े लेबरर न जां जेह्ड़े लेबर दा कम्म करदे न ओह् बी पंज दस बंदे दा गुट्ट बनाइयै किट्ठे किट्ठे होइयै कम्पनी कन्नै जुड़े दे जां कम्पनी कोला ठेके लैंदे जिसी कान्ट्रैक्ट आखदे ते ठेके लेइयै फ्ही अपना कारोबार चलै दे न ते और रेलवे दी आने दी वजह् कन्नै इत्थुआं दे जेह्ड़े लोकल लोक लोकल लोक लोक न जेह्ड़े जिं'दियां दकानां न जां जेह्ड़े सब्जी सुब्जी दा कम्म करदे न जां जिं'दे मतलब जि'यां हां कमरे कुमरे जि'नें बद्ध बनाए दे ओह् कराया श्राया पर लग्गने दा बी ओह् लग्गी दे न जेह्ड़े बाह्रे दे लोक जित्थै कम्पनी बिच कम्म करने आवै दे न उ'ने रौह्ने दा ठिकाना ते कोई लोड़ दा ते ओह् इत्थुआं दे लोकें दी इक गल्ल लौह्के लौह्के कमरे बनाइयै ते ओह् कराया पर सु'ट्टे दे ते जेह्दे कन्नै थोह्ड़ा बहुत कारोबार उं'दा चला दा खर्चा पानी चला दा मतलब चंगा कारोबार चला दा ते दकानदारें दा बड़ा फायदा होआ दा एह्दी वजह् नै की के जेह्ड़े बाह्र लोकें दे बाह्रै दे लोक इत्थै आह्ङन उ'नै खान पीन ते इत्थै गै करना बाह्रा थोह्ड़ी लेई जाह्ङन ओह् ते खान पीन दी वजह् कन्नै जेह्ड़ा दुकानदारें दा जेह्ड़ा सौदा पत्तर बड़ा सोह्ना बिकै दा ते और जेह्ड़े इत्थूं दे इक और और बी बड़े सारे कारोबार न जि'यां साढ़ा पोल्ट्री फार्म इत्थै इक दो पोल्ट्री फार्म बी खोह्लै दा साढ़े ग्रां बिच जेह्दी वजह् कन्नै जित्थै मुर्गे शुरगे रक्खे दे न लोकें मुर्गियां रक्खी दियां ते ओह्दी वजह् ने केह् होंदा कि अंडे दा बी कारोबार शैल चलदा अंडे बी बड़े बिकदे की के जिन्नी लोक होङन जिन्ने जिन्नी जित्थूं दी लोक जिन्ने रौह्ङन ते उनें गै उ'नै अंडे अंडे उंडे खाने दा उन्ना उंदा ओह् चलना कारोबार चलना ते गल्ल कीती जा मास मीट दी ओह् बी लोक बड़ा खंदे न चा कन्नै ते ओह्दा बी शैल कारोबार चला दा पोल्ट्री फार्म कन्नै बी लोक अपना पैसा शैल कमा दे न ते और बी बड़े सारे कारोबार न जि'यां गुज्जर बक्करवाल रौंह्दे न साढ़े इत्थै उ'नै बकरियें दे डेरी फार्म खोह्ले दे मतलब दुद्ध शुद्ध जेह्ड़ा पंदरा पंदरा बीह् बीह् प'ञां प'ञां मंझा रक्खी दियां ते जेह्ड़ा दुद्ध बी डेरी फार्म लेइयै अपना कारोबार शैल चला दे न ते गल्ल कीती जा जेह्ड़े बक्करवाल न उ'नै बकरियां शक्करियां रक्खी दियां जेह्ड़ा बकरियां बुक्करियां बेची बूचियै जां चारी चूरियै अपना कारोबार चला दे जां फ्ही जेह्ड़ी उं'दी भिड्डां शिड्डां रक्खी दियां उं'दा उन्न शुन्न कड्डियै जेह्ड़े ओह् बनांदे न अपने घरे बिच मतलब अपने हत्थें कन्नै बुनियै किश स्वैटर स्वूटर जां कम्बल शम्बल जेह्ड़े ओह् बनांदे न देसी अपने हत्थें नै जिसी आखदे हैंडीक्राफ्ट ओह् बी बड़ा सारा इत्थै ग्रां विच चलदा ते और बड़े सारे बिजनेस न जि'यां कि साढ़ियां लोकल ग्रां दी जेह्ड़ियां लेडियां न माता भैनां जां जेह्ड़ियां जनानियां न ओह् केह् करदियां कि जि'यां हत्थें नै बुनियै जेह्ड़ी चीजां होंदियां जि'यां स्वैटर होई गे उन्ना दे स्वैटर ओह् बुनदियां जां फ्ही ओ थल्लै बोह्ने जि'नें ई ओह् आखदे बिन्ने शिन्ने जेह्ड़े होंदे ओह् होंदे न जेह्ड़े मक्कें दे मक्कें दे बाह्रे आह्ले फंगड़ू होंदे फंगड़ू उं'दे कन्नै बी बिन्ने शिन्ने बनांदियां अपने हत्थें नै हत्थें दी सफाई दसदियां हत्थें दी मतलब जेह्ड़ी होंदी कलाकारी ओह् दसदियां न ते और बड़े सारे कारोबार न जि'यां छज्ज आखदे छज्ज जेह्दे मतलब दाने साफ करने आस्तै यूज होंदा जेह्ड़ा जेहदा ओह् बी बनांदियां न मक्कें दे तिले कन्नै पता निं केह्दे तिले कन्नै बनदा ओह् ते और बड़े सारे जि'यां छाब्बडियां होई गेइयां जि'यां जेह्दे रुट्टी शुटी खट्ट्ने कम्म औंदी जेह्ड़ी इक ग्रां ग्राईं घरें बिच होंदे नि रक्खे दे छाब्बड़ू लौह्के लौह्के ओह् बी जनानियां जेह्ड़ियां न आपूं बनाइयै बेचदियां न अग्गें की के जेह्दे जित्थै साढ़ा ग्रां मोड़े इत्थै एह् लग्गे दा रेलवे दा प्रोजैक्ट लग्गे दा बाह्रे टूरिस्ट औंदे न दिक्खने ई इयां के मतलब पूरी दुनिया सारे कोला बड्डा पुल जेह्ड़ा साढ़े इत्थै बना दा मतलब ग्रां मोड़ दा मतलब कन्नै गै इत्थै इत्थै बाह्रे दे लोक औंदे न टूरिस्ट दिक्खने घुम्मने गी ते ओह् बी एह् चीजें कन्नै मतलब उ'नें बी चीजां शैल लगदियां हत्थें नै बुनी दियां जि'यां छाब्बड़ियां होई गेइयां छज्ज होई गे ए थल्लै बौह्ने आह्ले बिन्ने शिन्ने होई गे एह् इस चीजै गी गोरमैंट नै बड़ा साथ दित्ते दा कि जेह्ड़ी परानी साढ़ी साढ़ी जेह्ड़ी हत्थै दी कलाकारी जेह्ड़ी चीजां साढ़े लोक बनांदे रेह् उ'नें अग्गें आह्नने दी गौरमैंट बड़ी पैह्ल करै दी ऐ ते जेह्दी वजह् कन्नै लोक बी एह्दा थोह्ड़ी लोक बी थोह्ड़ा दिलचस्प होआ दे लोक बी अपना मन मने रुक्ख बदला दे एह्दी तरफ ये चीजां जेह्ड़ी परानी चीजां हियां एह् अस अस जुड़े दे आं इ'ने चीजें कन्नै ते में कन्नै केह् होआ दा लोक भुलदे जा दे न लेकिन गोरमैंट बी एह्दा बड़ा साथ देआ दी ऐ ते और बड़े सारे कारोबार न जि'यां इ'यै स इ'यै जि'यां लेडियां न इ'नें ग्रुप बनाए दा केह् कीते दा प'ञें प'ञें दस्सें दस्सें जनानियें दे ग्रुप बनाए दे ते ग्रुपें दे ग्रुप केह् हो गुट्ट बनाइयै कम्म करै दियां किट्ठे किट्ठा इ'नें इक जगह् बौह्ङन ते अपने अलग अलग जेह्ड़े उं'दे बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े उं'दे सोचां न ओ मलाइयै किश ना किश ओ त्यार करदियां ओ ते जियां के इत्थुआं साढ़ा इक गल्ल कीती जा इत्थुआं दे लोकल पंजे दस्सें जनानियैं मिलियै इक रसोऽ बनाई दी डोगरी रसोऽ जेह्दी वजह् नै केह् होंदा इत्थुआं दे लोकल जेह्ड़ा खाना पीना जि'यां ढोड्डा होई गेआ साग होई गेआ ओह् बनाइयै जेह्ड़े बाह्रे दे लोक औंदे इत्थुआं दे उ'नें पेश करदियां कि साढ़ा इत्थै एह् एह् मतलब खानपीन ऐ साढ़ा इत्थुआं दा लोकल डोगरा खान पीन केह् ऐ ते ओह् बी उ'नें पेश करदियां एह्दे कन्नै केह् होंदा बाह्रें लोकें साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ जेह्ड़ी साढ़ी रौह्न सौह्न ऐ ओह् पता लगदा ते दूआ जे ऐ के जेह्ड़ा साढ़ा कारोबार ऐ ओह् बी कारोबार दा बी इक तरीका ऐ के अपने खर्चा पानी चलाने दा बी इक तरीका ऐ नेईं तां जि'यां जेह्ड़ी लेडियां होंदियां माता भैनां जेह्ड़ियां साढ़े ग्रां बिच होंदियां ओ अपने घरै दे कम्म बिच गै डुब्बी दियां रौंह्दियां लेकिन एह् सब कन्नै कन्नै ओ उ'ने उं'दे जेह्ड़े सोच विचार ऐ जेह्ड़ी कि उं'दियां सोचां न जेह्ड़े उं'दे दमाक बिच चलदा ओ ओ सामनै लोकें सामनै रक्खी सकदियां बाह्रे दे जेह्ड़े लोक औंदे न टूरिस्ट बगैरा जेह्ड़े प्रदर्शनकारी प्र प प्रदर्शन जेह्ड़े औंदे न दिक्खने कि उं'दे उं'दे कन्नै मेल मेल मलाप बी करी सकदियां न उं'दे कन्नै अपनी गल्लां बातां जेह्ड़ियां हैन सांझा करी सकदियां न